आं जिउआव ओरैबायदि स्कुलाव फरायनाय समाव बेराद जोबोद खस्थ' मोननो गोनां जादों जोंहा न'खराव गोरिबमोन नालाय बिनिखायनो थाखा फैसानि जेनेबा फरायनायाव नांगौ जानाय माखासे बेसादफोरखौ बिब्लाबो नांगौ समाव मोनजोबाखैमोन थेवब्लाबो आङो फरायनो गोसोनि थाखाय खस्थ' खालामनानै दिनै ओरैबायदि जेंनानि गेजेरजोंब्लाबो आङो फरायबोदों आरो दिनै बिदिनो फरायनाय समाव लेखा फरायनो टाइम समावबो एखमब्ला ओंखाम ओंख्रि संनांनाय बायदि मैया खामानि मावनांनाय बेफोरजोंबो आं जेंना जाबोदों थेवब्लाबो आङो आंनि फरायनायनि फारसे दोन्थ'आखै आरो बेफोरबायदि जेंनानिफ्राय आं दिनै उथ्रिबोदों आरो एसेब्लाबो फरायनो हादों आरोखि दिनै बेबायदि जेंनाखौ आं जोबोद खस्थ'जोंब्लाबो उथ्रिबोदों